नंढपण में मां घणेई यात्राऊं कयूं आहिनि जीअं कॾहिं दिल्ली में कॾहिं कानपूर में त दिल्ली में पंहिंजे पापा सां गॾु वेंदी हुअसि बचपन में त काफी हुते असां मौज कंदा हुआसीं खाईंदा हुआसीं पीअंदा हुआसीं बचपन जी यात्रा जी त काई मिसाल ई कोन्हे उनखां पोइ असां कई जॻह वरी पोइ पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु बि पांजी साहेड़ियुनि सां गॾु बि ऐं स्कूल जी तर्फ़ां बि कई जॻह मां यात्राउनि ते वियसि बचपन में त सुठो लॻंदो हुओ हुते खाईंदा हुआसीं लंच कंदा हुआसीं ऐं घुमंदा हुआसीं रांध बि कंदा हुआसीं नंढे हूंदे त सुठो ई लॻंदो आहे बचपन में हिकु ॿिए खे जीअं पकड़ण ये तरीक़े तरीक़े जी रांधू कंदा हुआसीं पोइ खाई पी करे मौज करे पोइ घरु ईंदासीं वरी आमतौर ते त असां कानपूर वेंदा रहंदा हुआसीं अक्सरि जीअं हुते मुंहिंजा नानाड़ा हुआ अक्सरि मतिलबु साल में हिकु दफ़ा त वेंदा ई वेंदा हुआसीं त असांजो बचपन ॾाढो सुठो कटियो हुते वेंदा हुआसीं त असांजा पुराणा जीअं नानी सां त मिलंदा हुआसीं मामान सभिनी सां वरी पुराणा जीअं असांजा साहेड़ियूं दोस्त दोस्त जेके बि मिलंदा हुननि सां बि असां ॾाढो ख़ुशि थींदा हुआसीं मिली करे कई जॻह असां घुमण वेंदा आहियूं वेंदा हुआसीं बचपन में